योग करण सां माण्हू तंदुरुस्तु रहंदो आहे चुस्तु ऐं फ़ुर्तु रहंदो आहे योग करण सां हिक अजीब ई शक्ती पंहिंजे जीवन में ईंदी आहे योग करण सां ॾाढियूं माण्हू ॾाढा माण्हू बीमारियुंनि खां परियां रहंदा आहिनि जीवन में ख़ुशी रहंदी आहे ऐं माण्हू बिल्कुलु चुस्तु ऐं फ़ुर्तु रहंदो आहे योग हर कंहिं माण्हू खे करण खपे योग जी का बि उमिरि योग सिखण जी का बि उमिरि कोन्ह थींदी आहे चाहे ॿार हुजे जवान हुजे ॿुढापो हुजे कंहिं बि उमिरि में पाण योग शुरू करे सघूं था योग करण जा पंहिंजा पंहिजा खुदि जा ॾाढा ई महत्व आहिनि